एकटा हम नया फोन खरीद रहल छियै एक खरीद रहल छियै हमरा प्रोमो प्रोमो काड छै ओकरासँ मतलब कुछ डिस्काउन्ट भए जाइ छै जेकि हम्मे दस हजारके मोबाइल खरिदइ छियै तऽ ओकरामे हमरा आठे हजार टाका लागय छै तऽ बहुत अच्छा बाली बात छै तऽ हम नया फोन खरीद रहल छियै एगो प्रोमो कऽ प्रोमो कार्ड छै जैसे जैसे की बहुत दामके मोबाइल छै तऽ ओइमे जेनाकि दस हजारके मोबाइल छै तऽ ओइमे प्रोमो कार्ड छै तऽ ओइमे जेनाकि दस हजारके मोबाइल खरिदइ छियै तऽ ओइमे आठे हजार टाका लागय छै मतलब उ कार्ड जे छै ने तऽ उ कार्डपर जे छै ने कम दाममे मोबाइल मिल जाइ छै कुछ कम मिल जाइ छै उ कार्डसँ तऽ ई लए कऽ जे छै ने प्रोमो कार्डसँ जे छै ने बहुत सारा लाभ छै जेना कोनो चीज खरीद रहल छियै तऽ जेना मोबाइल खरीदइ छियै तऽ मोबाइल खरिदइ छियै तऽ मोबाइलमे जेना दसे हजारवला खरिदइ छियै पन्द्रहे हजारवला खरिदइ छियै यदि प्रोमो कार्ड छै तऽ उ ओकरा जे छै ने किछु पैसा कम भए जाइ छै जेना पन्द्रह हजारके खरिदइ छियै तऽ सोल अँ दस हजार बारह हजार तेरह हजारमे मिल जाइ छै प्रोमो कार्ड रहलपर